हलो बोलिये अच्छा फ़ोन लेना है आपको कौन कम्पनी का लीजिएगा कितने तक लीजिएगा मेरे पास सब कम्पनी का मोबाइल है सभी अच्छा है है केमरा वाला है जो आपको लेना है तो आप आपके आ कर आप पसंद करिए तब ले ले लीजिएगा सेमसंग का है नोकिया का है हाँ सुबह ही जब आए ना नौ बजे दुकान खुल जाता है मेरा आप आइए हाँ और सुनिए हाँ हाँ पसंद है अगर तो अपना नॉन कॉलिंग सभी आपको पसंद है आपको कॉलिंग चलिए समझ गए नम्बर से भी कम लीजिएगा कम है हाँ लेना है हम आपको मोबाइल लेना है हाँ सुनिए न नहीं नया नहीं आया है सब पुराने अभी माल है

जैसा के सम सेमसंग का है नोकिया का है इसी का मिल रहा है और नया नहीं लाए हैं दो ही कम्पनी का अभी लाए हैं नहीं गाँव घर में सस्ता हम लोग उनता है ना मंगा कर लेता है नोकिया का सब सब वही चलता है इसलिए हम लोग यही मान लीजिए रखते हैं हाँ आप आइए ना आप मिलिये हमसे आपको सब हम बता देंगे आप आइए मिलिये तब न फोनवे से केवल बात करियेगा दुकान पर आइए बाकी सब रहता है तीस हज़ार का है सब तो है वो सब एक दो पीस रखते हैं देखिए यही एक मोबाइल रखते हैं जो चलता है एक दम घर में वही च रखते हैं न समझते हैं ना हाँ गाँव घर का ही नहीं महंगा मोबाइल लेता है ना इसलिए वही जो चल रहा है वही मोबाइल रखते हैं कहीं ओर मिले तो मेरे से बाद में आता है सर तो मेरे पास उनका माल ही नहीं आता है सब बिक ही जाता है ठीक है सर आप आइए दुकान पर आइए बात करिए जो आपको पसंद होगा पंद्रह सौ का ये होगा तो आप ले लीजिएगा पैसा बाद में दे दीजिएगा क्या हो गया है तो वैसे नहीं है हाँ हाँ हाँ हाँ वो बता देंगे बता देंगे पंद्रह सौ रूपये पंद्रह सौ पंद्रह सौ का है पंद्रह सौ हाँ हाँ पंद्रह हज़ार ठीक है ठीक है आप दुकान पर आ कर मिल लीजिए